سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ورزش انسان کے لیے بہت ہی اہم عمل ہے ورزش سے صحت اچھی طرح رہتی ہے جس جسم مضبوط رہتا ہے اور دماغ صحت مند رہتا ہے اور اس ورزش میں دوڑنا شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑ بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑتے ہیں روزانہ ہم کئی کلو میٹر تک دوڑتے ہیں جہاں تک دوڑنے کے دوران موسیقی سننے کی بات ہے تو میں ایسا بہت ہی کم ہو پاتا ہے کیونکہ اس سے دماغ منتشر ہوتا ہے اور دوڑنے میں خلل واقع ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ انسان جس وقت جو کام کرے اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کے ساتھ ذہن و دماغ کو بھی وہیں پر حاضر رکھے تاکہ مکمل یکسوئی اور دل و دماغ کے ساتھ اس کام کو انجام دے جیسے پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی کرے اسی طرح ورزش کے وقت صرف ورزش کریں میں ہمیشہ ایسا کرتی ہوں ہاں کبھی کبھار ایسا کرتی ہوں کہ میں کوئی موسیقی کو دوڑنے کے دوران سن لیتی ہوں لیکن اس میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ موسیقی سنوں جس سے میرے کام میں اور میری دوڑ میں بہتر بہتری آئے اسی بتایا ہے کہ بتایا تھا کہ میں دوڑنے کے دوران کچھ بھی سننے سے دور رہتی ہوں تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ میں دوڑ سکوں